जय झूलेलाल मां करिश्मा तिलोकाणी पई ॻाल्हायां मां पंहिंजो हिक नओ जी एस टी रजिस्ट्रेशन मां पंहिंजो हिकु नओ बिजनेस चालू कयो कारोबारु उन लाइ मां जी एस टी रजिस्ट्रेशन करायो हो ऐं हुयो मुंहिंजो रजिस्ट्रेशन पूरो थी वियो आहे या न उहो मूंखे चैक करिणो आहे तम मां तव्हांजी सहायता घुरंदसि त तव्हां प्लीज मूंखे मुंहिंजे इंफॉर्मेशन डिटेल्स जेके बि आहिनि उहे मोकिलींदा त मुंहिंजी सहायता थी मूंखे सहायता मिलंदी तव्हांजी ऐं मां उनमें चैक करण चाहिया थी त मुंहिंजो जेको मां जी एस टी रजिस्ट्रेशन गुड्स एंड सर्विस टेक्स जेको मां रजिस्ट्रेशन करायो हो पंहिंजे कारोबार लाइ हूअ सक्सेस थियो आहे या न थियो आहे त इन करे मूंखे उन जानकारी लाइ तव्हांजी सहायता खपे महिरबानी